ہاں فوٹوگرافی میرا ایک پروفیشن ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اچھے سے فوٹوز کلک کروں فیمس ہوں اس کے ذریعے مجھے لوگ جانے کہ ہاں یہ فوٹوگرافر بہت اچھا ہے یہ فوٹوز اتنی پیاری کلکس کرتا ہے اس کو شوٹس کے طریقے پتا ہیں پوجیز پتا ہیں اس کو یہ پتا ہے کیمرے کس ڈائریکشن میں رکھنا ہے اور کہاں سے کیمرہ کہاں تک چلانا ہے اس کا ہاتھ نہیں ہلتا ایوری تھنک از آل اباؤٹ جتنا بھی ہے ہاں میرا پروفیشن ہے اور اگر مجھے کبھی موقع ملتا ہے جیسے کہ شادیاں چل رہی ہوں بڑی بڑی کہیں شادیاں چھوٹی شادیاں جیسے لوگ اگر کوئی مجھے بلاتا ہے اس کو میرے فوٹوز پسند آتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کسی اور سے کہتا ہے کہ ہاں اس کے فوٹوز یہ بہت اچھے کلک کرتا تم اس کو بلاؤ اب اس کے ذریعے میں اس کے یہاں جا رہا ہوں کیا ہو رہا ہے کہ میرا پروفیشن جو ہے جو تھا وہ نکل کر باہر آ رہا ہے جو صرف میں اپنے میں سوچتا تھا وہ چیز میں نے کرنی شروع کر دی اب اس سے اس کے پاس گیا یہ مجھے اور آگے لے کے جائے گا اب کس کوئی میرے فوٹوز دیکھے گا بڑا فوٹوگرافر وہ دیکھے گا یار یہ چھوٹا سا بچہ یہ چھوٹا سا لیول پہ کام کرنے والا اتنے اچھے فوٹوز کلک کر رہا جو میرے بڑے نہیں کر پا رہے وہ کیا چاہے گا اس کو میں اپنے پاس رکھ لوں اپنے پاس رکھ کے اس کے اس سے میں اپنا کام نکلواؤں یہ پروفیشن تھا میرا جو جس سے میں آگے نکلا میرا صرف یہ تھا کہ میں فوٹوز کلک کروں فوٹوز کلک کرنے کے بعد اسے دیکھتا تھا اپنے اور پھر سوچتا تھا کہ یار مجھے بھی کہیں موقع ملے میں ایسے فوٹو کھلک کر کے اپنے لئے پیسہ کما سکوں ہر چیز کر سکوں اپنے صرف اپنے پروفیشن سے مجھے کچھ اور کام نا پڑنے لگے مجھے کچھ اور کام کرنا نا پڑے صرف اپنے پروفیشن سےکام پیسہ کماؤں اور ساری چیزیں مطلب یہی سوچتا تھا کہ کب میں کہیں جاؤں گا لیکن اگر مجھے موقع ملتا ہے موقع ملا تو میں ضرور جاؤں گا